हाँ मुझे फोटो लेना अच्छा लगता है क्योंकि मैं मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फोटो मेरी वाइफ की है जो मैंने वृंदावन के प्रेम मंदिर में ली थी फोन को उल्टा करके इसके पीछे कहानी ये है कि मेरी वाइफ वृंदावन गई है इसका प्रूफ बनाके लेके आया था मैं इसलिए मैंने फोटो को देखेंगे तो हमें याद आएगा कि हम कभी भी वृंदावन गए थे हमारे जीवन में हमारा दोबारा जाना हो या ना हो इसलिए वहाँ फोटो लेना यही कहानी का पीछे मकसद होता है जो कोई भी फोटो लेता है यही मकसद से लेता है कि हमारी पुरानी यादें बनी रहीं इसलिए मैं एक फोटोग्राफर के रूप में फोटो लेना पसंद करता हूँ और मेरी सबसे पसंदीदा फोटो मेरी वाइफ की लेना अच्छा लगता है मुझे